राजस्थान जी त ईअं ई घणेई सारियूं पारंपरिक ऐं समाजिक सांस्कृतिक परंपराऊं आहिनि जेकी घणेई पीढ़ियुनि खां हलंदी पई अचे घणेई नृत्य आहिनि घणेई खाधे जी शयूं आहिनि तमामु सुठा ताम आहिनि जेका पीढ़ियुनि खां हलंदा पिया अचनि ऐं अॼ बि हलंदा आहिनि त जीअं नाच आहिनि नाच में कार्बेली जा डा नाच थियो या कथक नृत्य थियो जेका चवां सुठा आहिनि ऐं राजस्थान जी त जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे त सभिनि खां पहिरीं अगरि तावनि में ॻाल्हि अचे त दालि भाटी चूरमा दालि भाटी चूरमा राजस्थान जो सभिनि खां फेमस सभिनि खां प्रसिद्ध ताम आहे जेको माण्हू ॾाढो शौक़ सां खाईंदा आहिनि ॿाहिरा खां बि ईंदा आहिनि असांजे देश में माण्हू असांजे राजस्थान में माण्हू दालि भाटी चूरमा खाइण लाइ करे एतिरो त तमामु टेस्टी डिश आहे इहा एतरी तमामु सुठी डिश आहे जंहिंखे खाई करे आनंद ई अची वेंदो आहे हीउ असांजे राजस्थान जी पहचान आहे दालि भाटी चूरमा